ٹیکنالوجی کے آ جانے سے کھیتی باڑی میں بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں پہلے بیل سے کھیت جوتا جاتا تھا جس میں وقت بہت زیادہ لگتا تھا اور اب مشین کے دوارا ٹریکٹر سے کھیت جوتا جاتا ہے جس میں وقت بہت کم لگتا ہے اور آسانی سے جتا جاتا ہے اور وقت کی بچت ہوتی ہے اور جب فصل تیار ہو جاتا ہے تو اس سے دانے آسانی سے نکال لئے جاتے ہیں اور اندرا گاندھی دوارا آپریشن فلڈ چلایا گیا جس سے الگ الگ ریاستوں میں آسانی سے دودھ مل جاتے ہیں جس میں امول اوشا ڈیری پراگ مدر جیسے دودھ شامل ہیں